औ हेल' माब्रै दं

ए ओमफ्राय गथ'फ्रालाय

गथ'फ्राथ' दायो

ओ ओ बिदिनो खालामनांसिगोन उफाय गैला गथ'फोरखौ नाजानांगोन आरो थेवबो ना ओ थेवबो नाजा औ एसे एसे थांदों न' न' थांनानै इदिनो फोरोंहैनायबो जादों न' न' बिनाव दसे बिनाव दसे आरो मोनसे एसे माबा राहा लानो सानदों आं न'आवबो ब्लेकबर्ड लाबोनानै गथ'फोरखौ बिदिनो बारा बुरजाथ' लाबोनो हानाय नङा दसे दसे सानै सानै लाबोनानै एसे गोजान गोजान ज'होनानै फोरोंनोसै नंदों आरो आं बिदिनो एसे दा खालामहांबायबो एनिफ्राय फाला बदल आरो गथ'फोरखौ सानसेयाव सानै सानै सानैयै जेन'बा ग्रुप मोनथाम बेबादि खालामनानै बिदि खालामनो सानदों आं जेन'बा बेलेग बेलेग क्लासनि

औ दसे दसे ओं उफाय गैया बिदिनो खालामनांसिगोन नङाब्लाथ' गथ'फ्रा नै दायो फरायनायाव बारा इन्ट्रेस्टआनो गैला माथो न'आव एसे बेसे गोबावथ' ओरैनो थानाय जाबायना बिसोरो फरायाखिसैबो आरो फरायसालियाव फैयाखिसै एसे बिजाबनिफ्राय गोजानाव थानाय जाबाय न'नि बिमा बिफाफोराबो बारा गोसो होआसै खोमा दा सोरबा सोरबा फरायनायाव बारा गोसो होआखै आरो दा बेफोरनि राहाखौ जोङो लाफिननो नांसिगोन माबा मोनसे गोसो होनानै साफा साफा जायफोर नाखि औ बे औ बे बेक जानायानथ' जारला जासिगोन इयुनाव बिसिनि ओ फिउसारा माबादि जाहैगोन बिसोरखौ जोङो आफ टु डेट खालामनानै हरफिननो हागोन ना हाया बेनो जोबोद गिदिर जेंना होननानै साननानै लानांगोन जोङो बेखौ बिबायदि गोसोआव सानना लाब्लासो जों बिसोरखौ आवगायहोनो हागोन बिबायदि सानदों आरो दायो ओम औ औ औ बर'मिडियामनि गथ'फोरा बिदिनोसै बिमा बिफाफ्रा गोसो होआ गुबुनाव हरब्लासोमोन गुबुन भासायावबासो दा जोंना जोंनि सायावनोसै आरो फरायसाफोरखौ थिख खालामनाया ओम बेनोथ' मेलेमाथ' थिगैनो दङ फरायसाफोराबो आंनि खबर लानाय खिनियाव दासिम रावहाबो जेबो जायाखै आरो न'खरफोरावबो रावबो जायाखै खोनादों आरो खाथि खाला ओं खाथि खालाफ्राव जानायखौ खोनादों आरो होमब्लालाय बायदेउ दोनथ'नोसैदे दिनै औ उनावहाय रायज्लायलायफिन सिगोन लाय दे ओहो